जी बोलिए जी हाँ बताइए

जी जी हो जाएगा आपको मिल जाएगी आपको बड़े में आप टवेरा मिल जाएगी आपक एंडेवर मिल जाएगी और आपको सफ़ारी वग़ैरह भी अपने पास अवेलेबल अगर आपको लगता है तो

वहाँ वो भी अवेलेबल हो जाएगा लेकिन वो सात लोग के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो जाएगा जी हाँ वो आपको मिल जाएगा पैकेजस होते हैं तो उसमें सब चीज़ें मेंशन रहती हैं तो आपको जैसा भी पैकेट सूट करे आप वो ले लीजिएगा मैं आपको पैकेजस की डीटेल भेज सकता हूँ ठीक है वो आपका अरेंजमेंट वहाँ से हम करवा देंगे उसका कोई इशू नहीं रहेगा जी

वो तो आपको टोटल फैसेलिटीज़ मिल जाएंगी आप मुझे बस बता दीजिएगा आपको क्या क्या लग रहा है तो सब व्यवस्था हो जाएगी आपके रहने की जाने की गाइड की सब व्यवस्था हो जाएगी जी जी ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ जी ओके ओके मैम ठीक वेलकम जी वेलकम